मां हिकु ग्रहणी सां गॾु गॾु हिकु वर्किंग वूमन बि आहियां मुंहिंजी बुनाईअ जो शौक़ मूंखे घणो हुजण जे करे मां सभु ॻाल्हि खे हिकु अलॻि तरीक़े सां बैलेंस कंदी आहियां मां सुबुहु सवेल उथी करे सॼे घर जो कमकार लाइ करे पंहिंजे ऑफिस जे टाइम ते निकिरी वेंदी आहियां ऑफिस जो कमु पताए करे जीअं ई मां शाम जो घरु ईंदी आहियां घर जा कमकार करण खां पोइ मां राति जो कलाकु पंहिंजी हिन बुनाईअ जे शौक़ु खे ॾींदी आहियां राति जो मां बुनाईअ जे कम जा धागा सुया ऐं मशीन सभु ठाहे रखंदी आहियां सत ॾींहं ऑफिस जो कमु घर जो कमु निपटाइण खां पोइ छंछरु आर्तवार जो ॾींहुं मां पंहिंजी बुनाईअ जे शौक़ु खे पूरो कंदी आहियां सुबुह जो सवेल कमु लाइण खां पोइ मां पंहिंजी मशीन ते वेंदी आहियां पहिरियां मूं वटि हथ जी मशीन हूंदी हुई इन खां पोइ मां हुन मशीन खे धीरे धीरे मोडीफाए करे पेरनि जी मशीन ऐं पोइ मोटर लॻाई जीअं मूंखे मुंहिंजे सिलाई बुनाई जे कम में मूंखे थोरी सहूलियत थिए ऐं मुंहिंजो शौक़ु बि पूरो थिए अहिड़ी तरह सां मां मुंहिंजे शौक़ु ऐं पंहिंजे घर जी ज़िमेदारी ऐं वर्क लाइफ खे बैलेंस करे पंहिंजी शौक़ु खे पूरो कंदी आहियां ऐं सिलाई ऐं बुनाई कंदी आहियां ऐं तरह तरह जा वर्क ड्रैसूं सभु सिबंदी आहियां अहिड़ी तरह मुंहिंजे मन खे घणी शांती मिलंदी आहे मां अॻियां बि अहिड़ी तरह पंहिंजो वर्क ऐं घर जूं ज़िमेदारियूं ऐं पंहिंजी रुची जो बैलेंस करे पंहिंजी लाइफ खे ख़ुशि मिज़ाज ठाहिणु चाहींदी आहियां मुंहिंजी रुचीअ लाइ मूंखे कहिड़े बि तरीक़े सां पंहिंजो टाइम कढणु घणो ई पसंदि आहे अहिड़ी तरह मां पंहिंजी सभु ज़िमेदारियूं निभाइण खां पोइ पंहिंजी रुचीअ ते ध्यानु ॾींदी आहियां